अस बहोत सारे ऐपस न जो साढ़े जियां अस रोज यूज करनेआं जियां व्हाट्सएप होइया इंस्टाग्राम होइया अस इ'दे प्रोसस च ऐड करी सकने कुसे बी कन्नै मतलब कलोज मतलब साढ़े रिश्तेदार होइये दोस्त होइये उं'दे कन्नै अस कदें बी गल्ल करी सकने कोई इमपोटेंट मैसेज भेजना होऐ जियां ओह् फोन नेई चुक्की पांदे उ'नेंगी अस कदें बी मैसेज करियै कोई मतलब जरूरी कम्म आखना होग ते ओह् आक्खी सकने एह् करोम होइया फिर उ'दे पर अस किश बी सर्च करी सकदे कोई बी असेंगी इंफार्मेंशन चाह्दी कुसै दे बारे च कोई इंफार्मेंशन चाह्दी कोई नालेज दी इंफार्मेंशन चाहिदी कोई किश बी इंफार्मेंशन चाहिदी करोम पर अस तुप्पी सकने फिर उ'दे बाद आईया लिंगडिन होइया इंडिड होइया कोई नौकरी दे बारे च सर्च करना ते अस लिंगडिन इंडिड परा सर्च करी सकने होर बी बड़े सारे प्लेटफार्म न केह् उ'दे परां अस नौकरी दे बारे बी सर्च करी सकने न ते उ'दे बाद असेंगी इक होर ऐप आई ओ एल एक्स अगर असेंगी किश बेचना ते ओ एल एक्स परां ओह् बेची सकदे न अस ओह्दी एड पोआई सकने दे ने मतलब कोई फ्रिज गै बेचना तुसेंगी फ्रीज गी असें अपने बेची सकदे ने एड पाइयै फोटो खिचियै ओह्दे उस ऐप चा अपलोड करियै उसी बेची सकदे न ते उ'दे बाद आइया थोह्ड़ा कोई गाने सुनने दा मन ऐ गाने सुनने लेई बहोत सारे ऐपस ने फोर्टी फाइव होइया जियो सावन होइया बिकी म्यूजिक होइया एह्दे च मतलब अन लिमटड म्यूजिक ऐ ते ओह् अस सुनी सकदे न गाने बगैरा बी सुनी सकदे न इक होर इमपोटैंट ऐप ऐ एडोव सकैन जियां थुआड़े कोई डाकुमेंट ने ओह् तुसें गी पी डी एफ च कंवर्ट करने न ते ओह् तुस एडोब सकैन दी मदद दे कन्नै करी सकदे ओह् जियां इक होर ऐप ऐ बहोत ही साढ़े कम्म आंदी ऐ कि तुसें कोई ट्रांसएक्शन करनी गूगल पे होइया जियां फोन पे होइया पे टी एम होइया उधरां तुसें कोई अपनी ट्रांसएक्शन होइया पेमेंट करनी उधरां तुस करी सकदेओह्दे बाद कोई स्पोर्टस दा लवर ऐ जियां लोकें गी स्पोर्टस पसंद होंदा में बी इक स्पोर्टस खेलकूद मिगी गी बड़ी पसंद ऐ ते मेरे फोन च क्रिकबज़ होइया फैन कोड इक ऐप ऐ इंसटाल रौंह्दी हर समें में मतलब मैक्सिमम यूज करना होना जियां में कदें लाइव मैच नेईं दिक्खी सकदा ते में ओह् कदें बी ओह्दे उप्परा दिक्खी सकना क्रिकबज़ उप्परां फैन कोड ऐप होइया जां कोई ई एस पी एन इनफो होइया बड़े ऐसे मददगार ऐप न फ्ही उ'दे बाद अगर तुसें कुतै जाना ते आनलाइन तुस घार बैठे दे टिकटां बुक करी सकदे आई आर टी सी दी ऐप ए मेक माई ट्रेड दी ऐप ऐ रेड बस ऐप ऐ ओह् दे उप्परां तुस कुछ बी कदें बी घर बैठे दे होटल बुकिंग करी सकदे ट्रेन दी बुकिंग करी सकदे बस टिकट दी बुकिंग करी सकदेओ घार बैठे दे करी सकदे ओ ओह्दे अगर तुसें शपिंग बगैरा करनी होए ओह्दे लेई बड़ी सारी ऐपस आई दी जियां मिनतरां होइया मिनतरा परां कपड़े खरीदी सकदे फिर उ'दे बाद ऐमेजान परां कपड़े खरीदी सकदे घार यूज होने आह्लियां चीजां खरीदी सकदे जियां मतलब होर बी घार च किचन च यूज होने आह्ले प्रडक्ट होइये होर जियां बाशिंग मशीन बगैरा होइये फोन होइये एह् सब यूज करी सकदेओ एह् फ्लिप कार्ट होइया उ'दे उप्परां बी तुस मंगाई सकदेओ होर मतलब आनलाइन बहोत सारी ऐसी ऐपस न जेह्दे उप्परां किश बी घर बैठे दे आर्डर करी सकदे उ'दे बाद बहोत सारी होर बी गेमिंग ऐपस न जियां बच्चे अज्जकल गेमस च बड़े एडिक्ट होए दे न ते जियां लुड़ो होई लुडो किंग ऐप दा उ'दे पर बच्चे लुडो खेलदे पबजी इक ऐप ऐ उदे उप्परां पबजी खेलदे न बच्चे ते अज्जकल बहोत सारी बहोत सारी सोशल ऐप बी आई दियां जियां इंस्टाग्राम फेसबुक फिर टैलीग्राम उप्परां बी तुस मतलब कुसै कन्नै बी चैट करी सकदे ओ टैलीग्रांम कन्नै तुस कुसै कन्नै बी चैट करी सकने टैलीग्रांम उप्पर इ'न्ना जैदा मटिरिसल ऐ कि ओह्दे पर तुस बहोत सारी नालेज नालेज आह्ली चीजां बी थ्होई सकदियां अगर कोई मूवी दा लिंक चाहिदा तुसेंगी ओह् बी थ्होई आना कोई कुसे दा मतलब अलग अलग पेज बी बने दे न उ'दे उप्पर ओह् फालो करिये तुस नालेजएवल चीजां बी तुस तुप्पी सकदे ओ कन्नै बिस्तार च आखा दे बहोत सारियां ऐप ने ऐसियां जेह्ड़ा अस रोज यूज करदे न ते बहोत साढ़े कम्म आंदियां ने बहोत सारी ऐपस बहोत सारी ऐपस साढ़े कम्म आंदियां ने ते होर बी बहोत सारी ऐपस न जियां फिर होर बी जियां बच्चे अज्ज जियां इकहोर ऐप आई ऐ जियां अपेरा मिनी बी करोम आंगर बी ओह् बी ऐप ऐ इक सिर्फ लैपटाप च ही यूज होने आह्ली ऐप ऐ एह् बी मतलब इक क्रोम दे अंगर बी ऐ इक ऐप एह्दे पर बी किश बी सर्च मारो होई आंदा फ्ही उ'दे बाद अगर तुसें कुते जाना ते मैपस दे इक ऐप उ'दे पर तुस उस जगहा दी लोकेशन पाओ ओह् पूरा रस्ता उ'ने दस्सी उड़ना हां भाई इ'यां इ'यां तुसें जाना उनें पूरा तुसेंगी डरैक्शन दस्सी उड़नी कि इ'यां जाना तुसें ते इक बैदर ऐप ऐ उ'ने पूरा बैदर फोरकास्ट दस्सी उड़ना कि कदूं बरखा होनी किस दिन केह् होना किस दिन धूप रौंह्नी किस दिन टेम्परेचर केह् रौह्ना सबकुछ अज्जकल बहोत सारी ऐपस आई दियां ते एह् साढ़े रोज जीवन च यूज होने आह्लियां ऐप न